मुर्गी एहन चीज छै जे रोज अपन धन्धा बिजनेस कोइ खोलि लइए बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके मुर्गी पालन बहुतके अनेको तरहके खोलि लइए पालन तऽ ओकर जे छै से नहि कोनो उपयोग छै एहन जे कोनो दवाइ रङ्ग बिरङ्गके टाइमपर मे नहि हिफागत छै या पानिके व्यवस्था नहि कयल जाइ छै या रङ्ग बिरङ्गके भोजन जे छै ओकरा चारा जे छै से टाइम टेबल नहि भेट रहल अइ ओइके वजहसँ मुर्गी सबके इन्फेक्शन भऽ जाइ छै जे केओ अन्यथा ओ खोलि लइए तेकर उपयोग ओतेक इस्तेमाल नहि करय ई बुझय छै जे ओइमे हमरा इनकम हैत सएह बुझय छै तऽ ओइमे इनकम हैत तऽ ओकर फेर लगाउ देखियौ ने जे हँ केना की कयल जाइ छै की उपयोग कयल जेतय जे एतेक व्यवस्था हेतय ओकर भोजनके व्यवस्था हेतय दवाइके व्यवस्था हेतय तऽ ओकरसँ ई जानकारी नहि रहय छै जे की करबय तऽ ओकरा आगू बढ़तइ आगूमे कतय की पालन छै या भोजनके व्यवस्था छै रङ्ग बिरङ्गके तरहके छै ई ओ सोचय छै जे व्यापार छै ई सोचय छै जे हमरा पाइसँ मतलब अछि अरे आर पाइसँ मतलब छै जे ओइके पहिले इस्तेमाल करियौ देखियौ जे ओइमे की केना लागत छै की पूँजी फँसबी जे हमरा एते इनकम हैत केनाकि पालन कयल जाइ छै ई नहि नहि छै जे खोलि लियौ राखा दियौ खटाल जकाँ बनाके राखि दियौ ओकर फेर व्यवस्थो कयल जाइ छै जे हँ बहुत छै तऽ बहुत रङ्गके दबाइ छै मेडिसिन छै या डॉक्टरके इलाज छै कोनो तरहके एहन भेलय जे बहुत तरहके बोखार भेलय या सर्दी भेलय बहुत तरहके ओहो सबके छै जे डॉक्टरके माँग रहय छै रङ्ग बिरङ्गके ककरो तबियत खराब भेलय दबाइ दारू कयल जाइ छै तऽ ई से सब नहि छै ई बुझय छै जे हमरा पाइसँ मतलब अछि पाइ कमेबइ केना कि धन्धा चलतइ तै जेनाकि ओकर चारा भेलय भोजन पानि भेलय तऽ ई सब मामिलामे बहुत छै धन्धा गाँवसँ गाँव सबमे देहात एरिआमे सब मुर्गी पालन धन्धा खोलि खोललासँ नहि होइ छै सबसँ पहिले ओकर यूज देखियौ जे की व्यवस्था कयल जेतय केना रहतइ की करतइ सबके भोजनके व्यवस्था कयल जाइ छै रङ्ग बिरङ्गके भोजन छै ओकर चारा छै या मसूर छै या अनेक तरहके ओकर दाना पानि बहुत रहय छै तऽ गोटा कऽ एहन बन्दा छै जे ओकर जे छै से खोलय बारेमे खोलि लेतय ओकर फेर व्यवस्था नहि कयल जाइ छै रङ्ग बिरङ्गके एहन कोनो तरहके बिमारी भऽ गेलय तऽ ओकर समयपर मे दवाइ यूज नहि होइ छै या डॉक्टरसँ हिफाकत नहि भेलय तहिना अइ सबके जानकारी बहुत के नहि छै सब अपन ई सोचय छी जे चल दू पूँजी लगायब एना हैब जे छै से गाँवेमे यहाँ पालन करब कोनो बजार या मार्केट एरियामे अपन दोकान खोलिके धन्धा पानि मुर्गी पालनके लिये खुलल रहय छै तऽ ओइसँ इएह छै फायदा छै तऽ घटो छै सब तरहके सब रङ्गके लैंग्वेजमे छै अपन